मां उल्हासनगर में रहंदी आहियां असां जो उल्हासनगर मशहूर आहे छो जो हिते चङियूं ही होलसेल मार्केट आहिनि जीअं कि गाऊननि जी जींस जी मार्केट मोबाइल फ़ोननि जी कपिड़े जी मार्केट हो वेंदे ॿारनि जा कपिड़ा थिया जेके ऐं ॾाढियूं इते ॿियूं बि चङियूं मार्केटूं आहिनि जंहिं जे करे माण्हू परियां परियां हितां शयूं वठण ईंदा आहिनि असां जे उल्हासनगर में घणो करे सभु सिंधी माण्हू रहंदा आहिनि सिंधियुन में पाण में हिक ॿिए में ॾाढी एकता आहे हिते हर को माण्हू हिक ॿिए खे संभाले करे संभाले वठंदो आहे हिते ॾाढी सुरक्षा महसूस थींदी आहे इन करे असां सिंधी माण्हू घणो करे जेके बि उल्हासनगर में रहियल आहियूं असां खे फ़खुर थींदो आहे